भारतमे पिछला किछु दशकमे अगर पूछल जाय तऽ नया नौकरीके सम्भावना तऽ दू हजार चौदह मे जब भारतीय जनता पार्टीके सरकार आएल ताहि वजहसँ आ तब सऽ नौकरी पेशाके क्षेत्रमे हमरा निराशाजनक ई हुनकर आ कदम देखार देलक यऽ और ओहिके अलावा अगर प्राइवेटाइजेशनके तरफ देखबै तऽ हुनकर जादा जोड़ रहै छै आब जेना अभी अहाँ पुछलियै यूट्यूबर कन्टेन्ट क्रिएटर डेवलपर कॉमेडियन ई सब भए गेल तऽ एहि सबमे सही बात छै एहि सबमे जे छै से दिलचस्पी बढ़लै युवाके युवा करतै की ओकरा पास आप्शन की छै ओकरा लियऽ सरकार सोचि की रहल छै तऽ यूट्यूबरे ने बनतै ओ कन्टेन्टे ने लिखतै डेवेलोपरे नऽ बनत कॉमेडियने नऽ बनतै सरकार ओकरा जिन्दगीमे रोजगारके अवसर तऽ समान या समुचित रूपसँ खड़ा कए नहि रहल छै तऽ भारतक युवा अपन खोजैत छथि अगर हुनका जीवनमे हिमालय तराइमे भेटतै तऽ ओतऽ चलि जेता जीवन जीबै लए लेकिन बस आधार मिलऽ तखन नऽ